म्हाका झाडां रोवपाची पयलीं सावन आई बरोबरच्यान उमेद आयिल्ली ल्हान आसतना हांव आई बरोबर गार्डन गार्डना वयतालीं झाड रोवपाक आई खंय शेतांत गेल्यार शेतांत वयतालें आई भाटांत गेल्यार भाटांत वयतालें तशेंच आईक बी खूब उमेद आसली झाडां हाडून रोवपाचीं आनी फुलां करपाचीं तेंच आई बरोबरच्यान हांवूय बी तेंच शिकलें झाडां हाडून रोवप तीं खूब फूलां फुलोवप फुलां व्हरून काडून देवाक घालप मागीर थोडीं व्हरून एक दोन पयशे करप ताजे वयल्यान म्हाका तें खूब बरें दिसूंक लागलें झाडां केल्यार देवाक बी घालूंक मेळटात पयशे बी मेळटात अशें म्हाका दिसूंक लागलें आनी हावें मागीर हळू हळू हळू हळू हांव स्वता जावन करपाक लागलें झाडां विकतीं हाडप आनी रोवप मागीर परत तीं झाडां व्हड जातकच परत ती मोडून परत तें दुसरे कडेन लावप अशें करून खूब व्हडलीं घरा भोंवतणी हावें झाडांची एक व्हडली एक बाग केली आनी तातूंन फुलां खूब मेळपाक लागली आनी फुलां चड मेळटा मेळटा चड मागीर फुलांचे पयशे मेळपाक लागले फुलांय जावपाक लागलीं चड पयशेय बी चड मेळपाक लागले म्हाका तातूंत मदीं मागीर आनी खूब हें दिसूंक लागलें हांव झाडां करतां म्हूण मागीर हें वचना अशें म्हूण झाडां केल्यार झाडां करून बी झाडांचेर वयल्यान पयशे मेळटात अशें म्हूण मागीर आतां हें झाडां खूब करपाचीं चालूच दवरलीं म्हाका फूल दारांत फुल्ल्यार खूब बरीं दिसतालीं दारांत खूब फुलां फुल्ल्यां अशीं दिसतालीं पळोवन बरी कलकलर फुलां फुलतालीं खूब मोटी फुलां बारीक फुलां बरी दिसतालीं आख्खी बाग फुलांनी सुंदर दिसताली म्हूण हांव तातूंतच सारकें मन मागीर रंगयलें झाडां मदीं फुलांचे कलर बिलर बरे दिसतात फुलांनी बाग बी बरी दिसता अशें म्हणून म्हाका फुलां हाडून झाडार रोयता तितली थोडी दिसपाक लागली आनी तातूंतच आजून म्हणल्यार म्हजें मन तांचेरूच झाडांचेरूच आसा आनी हाज्या मुखार बी जाता जाल्यार हांव झाडां खूब करतलीं